जी नमस्ते अच्छा फ़र्नीचर बनवाना है क्या कुर्सी है या बेड है में कैसी बनवाना है कै फ़ुट की आच्छा तो इसका रेट जो है हम देख के बताएँगे और कुछ बनवाना है साथ में अच्छा पूरा सेट बेडिंग बनवाना है तो ठीक है इसके लिए हम हाँ तो इसका जो है हम आपको पैसे बताएँगे कितने का लगभग पचास हज़ार में भी बन जाएगा और साठ हज़ार में भी बन जाएगा पैंतालीस में बन जाएगा जैसा आप बनवाइए वैसा आपसे जो है नहीं तो हम बना देंगे फिर जी जैसे वे बढ़ियाँ वाली हम सीशम भी लगाते हैं कोरो भी लगाते हैं और जैसा आप बताइए सीशम की और महंगी पड़ेगी चलो रेट हम बताएँगे अरे यही मान लो कम लगभग पचास साठ हज़ार में बन जाएगा आपका और कुछ तो बनवाना नहीं है चलो और तुम्हारे पास प्रश्न कोई हो वही है ना तो बना देंगे हम हें ठीक भैया और और आप अपना पता वता दे देना हमको आ जाएँगे फिर ठीक ठीक ओके हमारी ये पास यहीं पासे में है सीतैपुर में है नहीं हमरे बढ़ियाँ बतावत हो सीशम लगा देंगे भाई हाँ हाँ हम वही बढ़ियाँ से जो सबसे बढ़ियाँ तो शीशम का ही लकड़ी है वैसे तो बहुत लोग आते हैं कहते हैं भैया हमारा मिक्स बना देना या हल्के में बना देना तो हल्के में बीस पच्चीस हज़ार में भी बन जाते हैं हाँ हाँ तो अच्छी क्वालिटी का आप जो है पचास साठ हज़ार रुपये के पड़ जाएगा वही हम बना देंगे भैया अब अपना देख लें का करके ठीक है चलो ठीक है हाँ कुछ ताे जमा करवाएँगे भाई ज़रूरे मान लो माल भाई ऊ चालीस पर्सेन्ट जमा करवा लेंगे इसलिए कि भैया लकड़ी भी खरीदकर लाना पड़ता है ना अपने पास से कहाँ तक लगाऍंगे और वर्कर भी चलते हैं उनको भी देना पड़ता है हाँ हाँ बस यही चीज़ है और कोई दिक्कत थोड़े ना है ये है आप वो पेमेन्ट जो है चालीस पर्सेन्ट कर देना ठीक है ठीक तो ओके धन्यवाद